सीतामढ़ी जिलामे मनायल जाइवला पर्व जे छै उ छठ मधुश्रावणी जितिया चौरचन ईटा पाबनी छै छठमे पहिले खरना होइ छै ओकराबाद रातिमे पूजा होइ छै सब माय बहिन सब पबनी सहै छै साँझके समय डूबैत सूर्यके एक सँझिया अर्घ होइ छै फेर रातिके घरमे डाला जगै छै सवेरे सुबहमे उगतै सूर्यके फिर अरघ दियायल जाइ छै तब जाकर ई छठ मनायल जाइ छै मधुश्रावणी जे है उ कुँवारी कन्या सब जे नव विवाहित कन्या होइ छै तऽ उ जगह जगह जाके फूल लोढ़ै छथिन गीत गबै छथिन अपन हसबैंडके लेल पर्व रखै छथिन उ सब अपन घरवलाके लेल आओर जगह जगहपर धर्म स्थलपर खेत खलिहानमे जाके फूल लोढ़ै छथिन गीत गबै छथिन उत्सव मनबै छथिन आओर जितिया जे छै उ माय अपन बेटाके लेल जे हय से उ पबनी करै छथिन जे कि हुनकर बाल बच्चा अच्छा जिन्दगी जियै ताकी कोइ कलेश कोइ कष्ट नहि होइ आओर उ सब कलेशके हर लै छै जितिया माय हुनकर पर्व रखै छथिन एकदम निर्जला उपवास करै छथिन कोइ ओइमे अन्न जलसँ कोइ नहि एकदम भगवानके ध्यान करै छथिन ताकी हुनकर बाल बच्चा सब आबाद रहै इएहटा मनायल जाइ छै सीतामढ़ीमे पर्व छठ चौरचन मधुश्रावणी जितिया